दानि जुगावथ' हिन्जाव हौवा नायना सिगाङो फरायनायबो गैयामोन नालाइ हौवाफ्राबो हिन्जावसाबाबो फरायामोन नालाय बेखायनो बेखायनो दावगानो हायाखैमोन दा दानि जुगाव हिन्जाव आरो हौवा खामानि नायला हिन्जावबाबो हौवाबाबो गावबागाव संना जायो बिदिनो फरायनाय हौवासाफ्राबो रुम भारा थाबा फरायनो फरायनो रुम था टाउनफ्राव थाबा संना जानो गोनां जायो बिदिनो हिन्जावफ्राबो संनो गोरों जायो इदिनो हिनजावफ्राबोथ' संना जानायाव गोनांखायो बिदिखायनो हौवाफ्राबो संना जानो गोनां जायो आरो दानि जुगाव जि सोम जि सोम जि सो जि जोम आरो गान्नाय जोमनाय गावबा गाव बे हौवाबाबो हौवाफ्राबो सुना लायो हिनजावफ्राबाबो सुना लायो बिदिनो गोजानाव खामानि मावनो थाङो हिन्जावफ्रा माने सेबथिनि थाखाय माने हारसिं बेरायनो हाया आरो हिन्जावफ्रा हौवाफोर बायदि बेखायनो

हौवाफ्रा माने हारसिं गोजानाव खामानि मावनो हायो आरो बा हिन्जावफ्रा हाया बिदिनो दाथ' आरो सोलोंथाइआ दावगाबाय नालाय बेखायनो हौवा हिन्जाव बयबो समान हायो आरो हवानि खामानिखौबो हिन्जावफ्रा मावो हिन्जावनि खामानिखौ हौवाफ्राबो मावो संनाय खावनाय बहुर रोंगौ आरो हौवाफ्राबो ओंख्रि संनो खावनाय सब जि जि दानायखौबो दायो दानि जुगाव हवाफ्रा हिन्जावफ्राबो हवाफ्राबो दायो आरो दानि जुगाव सिफोरखौबो खामानि दामानि सब मावजोबो न'खरनि खामानि मावनो रोङो दानि जुगाव मावनो गोनां जायो आरो मावाबा जाथ्रा ना दानि जुगाव गासिबो खामानिखौनो मावनो गोनां जायो आरो समजों खारफानो थाखाय गावबा गावनि खामानिखौ मावनो गोनां जायो थमजों खारफानो थाखाय लेखा फरायावबो बिदिनो गोसो होनो गोनां जायो गावबा गावनि समखौ बारहोनो थाखाय बिदिनो लेखा लेखा फराखोथ' रोंथारनांगोन नालाय गासिबो हिन्जावसाबाबो हवाफ्राबो दानि जुगाव बयबो समान मोनथाइ होयो आरो फरायनायखौ बिदिनो दानि जुगावथ' मावनायाथ' मावो हिन्जावफ्राबो गुबुन जायगायाव खामानि होनबाबो हारसिं बेरायनो हाया आरो गुबुन जायगायाव मानि हारसिं थांनो हाया आरो खामानिखौ मोजाङैनो मावलांनांगोन आरो बिदिनो हवाफ्राबो फरायनायखौ